नंगौ नंनाया आङो सानो जे गामियारि ओनसोल जायगाफोराव एबा ओनसोलफोराव सुबुंफोरनि रावआ नोगोरारिफोरजों रुजुनायाव बारा सिनायथि मोनाखै मानोना गामि ओनसोलाव बिदिनो गोबां रिजोनेल लेंगुवेज थायो नाथाय गोबां रिजोनेल लेंगुवेज दंब्लाबो बांसिनानो जोंनिथिंजाय एबा जोंनि ओनसोलाव बर'फोर दङ गुबुन फारसे गुबुन लेंगुवेज जेरैबायदि एसामिस हिन्दी इंलिस बेफोरखौ सोलोंनो थाखाय टाउन आव फैनो गोनां जायो आरो बेजों लोगोसे मोनसे बेबोदि गामि ओनसोलाव स्कुल कलेज फोर बायदिनि सुबिदा गैया बेनि थाखायनो गोबां गामि ओनसोलनि गथ'फोर एबा उन्दै उन्दै फरायसाफोरा स्कुल हाबनो मोना जायो जायफोरा गोरिब सुबुं खायसेफोरनि बिमा बिफाया गोरिब सुबुं जों थानाय बेबायदिनो जोंनि गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा राव आयदायाव एसे ओ डिप्राइभ जालाङो बेनि थाखाय सरकारनिसिम एबा गभर्नमेन्ट निसिम मोनसेल' रिकुवेस्ट खालामनाय जायो जे जोंनि गामि ओनसोलावबो मोजां रोखोमनि स्कुल एबा कलेज गायसन्नानै होनाय जायो बेखौनो मिजिं खालामनाय जायो